जी सर सर मेरे घर पर गेस्ट आ रहे हैं तो मैंने सुना है कि आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा खाना बनाता है और हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है तो मुझे कुछ खाना ऑर्डर करना था ऑर्डर ऑर्डर कर रहे हैं आप डिलीवर कर दीजिएगा घर पर तो बताऊँ भैया मैं आपको ठीक ठीक सुनिए आप तो पालक पूरी भोपाली गोश्त कोरमा और मुझे फिश टिक्का चिकन और और आपके यहाँ और क्या फेमस डिश है भैया डेज़र्ट में ठीक है ठीक है तो आप यह जो मैंने आपको ऑर्डर बताया है मैंने जो मैंने आपको ऑर्डर बताया है इनकी आपको छः प्लेट हमारे घर पहुँचानी है आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि खाना ठंडा नहीं होना चाहिए और हाइजीन का पूरा ध्यान रखिएगा मैं कैश मैं कैश दूँगी आप जिसको भी भेजेंगे हमारे यहाँ मैं उनको ऑन लाइन ना दे कर कैश दे दूँगी ठीक है कितना चार्ज लगेगा ले लेना ठीक है तो आप समय का विशेष ध्यान रखिएगा एक घंटे के अंदर जो खाना घर पहुँचा दीजिएगा हाँ तो हमारा पता है डी आई जी बंगलो गौतम नगर थाना के सामने जो बिल्डिंग है वहीं वहीं आप पहुँचा दीजिएगा ठीक